बिराद नांगौ देबसि देब्ला नांगौ साराय सुराय नांगौ गासैबो जानाय लोंनाय थोरसि लथा खुरै ओंख्रि लानायनि बा प्लेटफोर नांगौ भाजा भुजा लानाय बायदिसिना सोब मानसिनो नाङि गैया नांजोबगौ बबेबा ओंख्रि होनाय नांगौ ओंख्रि संनायनि बासन पाति नांगौ साराय सुराय गासैबो नांजोबगौ दै लोंनायनि दै राननायनि गासैबो बासना बर'नि फिसानो बासना थोआ नांजोबगौ ओंखाम ओंख्रियाव बिदिनोसै संनाय खावनायाव गासैबो होजोबनांगौ गोनां जायो मस्ला मस्लि हालदै ओंखामावथ' दै फुदुंदो माइरङा होसनदो ओमफ्राय ग्रोब ओंखामा गोदौब्ला बायदिसिना माबादो खांदो ओंख्रि ग्रोब संदोलाय बिदिनो बर'नि ओंख्रि जोंनि बर'नि ओंख्रिया बिदिनोसै अनद्ला ओंख्रि संनांगौ बायदिसिना संनांगौ सबाय ओंख्रि संनांगौ हाबा खेरायाव बिदिनो संनांसिगोन आरो न'आव जानाय लोंनायावबो बिदिनो संनानै जानांगौ बिराद मैगं थाइगं नों नागिरनो रोंब्ला मोनजागोन मैगं थाइगं नागिरनो रोङाब्लाथ' गैला बे सबाय दालियानोसै बाजारनि आलु बायदिसिना खबि बेफोरखौ संना होसन नांसिगोन जाब जाब जुब जाब ओरैनो बर'नि ओंख्रि नालाय बिदिनो संदो खावदो होदो फिसा फिसौ खुरना होदो जाहोदो लोंहोदो गासैबो आरामनो थुखैदो दै लोबदो फिसाफोरखौ साफ सिखन खालायदो होमब्लासो नोंहाबो मावनाय दांनाया एसे सुबिदा मोनगोन आरो दानाय लुनाय दंब्ला दादो लुदो जि इसान गोदोनियावथ' जोङो जि दानाय माइ सौनाय गासैबो बिदिनोमोन नालाय दानियासो जिबो दाला बायदिसिना माइबो सौला माइरंबो खुरला मालाय गासैबो माबायावनो जाजोबनाय बा मिलावनो ओइ दैज्लांनिब्लाबो माइ सौनांगौ माइरं खुरनांगौ होसो होसो खोथिया फुनाय माइ गायनाय सान थांनब्लाबो माइ सौना गालांनांगौ फिसा फिसौखौ आबोर खालायनांगौ संनांगौ खावनांगौ जाहोनांगौ जोंनिया गोदोनिया दानिफ्राथ' बिदि हाया जों गोदो बिराद खस्थ' जाबोदों आरो बिराद खस्थ'निफ्राय जों उद्धार खालायनानै नै दासिमबो दं आरो थांनानै जोङो बेसे खस्थ' साब्रै साबा सयजन सातजननि ओंखामखौ संनानै खावना होलांदोलाय दाम दाम दुम दाम खोथिया फुनो थांदोलाय माइ गायनो थांदोलाय बेलासिना बेलासिना फैदो फुंनिया फुं दाउज्ला खनसे गेसेरब्लानो माइआ सौदो माइरं खुरदो फिसा फिसौनो संना जाहोदो गायदो फुदो थांदो ओरैबायदिमोन आरो जोंनि रायजो जानाया गोदो बिराद खस्थ'यै रायजो जादों आरो जों नै दासो मालाय सुबिदा असुबिदा असुबिदा जालांजोब्बाय माइरं खुरनाङा माइ सौनांला माइरं खुरनांला दिंखि गानांला उवाल गानांला जोंनि गोदो रायजो जानाया खम जाल्ला नङामोन जों जाल्लायैनो खिथिबोबाय आरो दुलिनै दुलिथाम गाहाम सौयोमोन जों गोदो मालायनावथाब्लाबो बा न'आवब्लाबो माइरं सौदो नै दैज्लाङावब्लाथाय खुदो जादोल' आरो सौखाबाय नालाय मेसेङाव माइरङा दुलिनै गाहाम दुलिथाम गाहाम सौखानोसै माने खुदो जादो गायनो फुनो थांदो ओरैबायदिमोन जोंनि दिनाव दानिया मालाय सुबिदाथार सौनांलाबो खुरनांलाबो आरो दैबो गैयामोन जोंनिया गोदोना दैखर गंसेल'मोन गामि गंसेयाव बेखौ रोगा रोगा जानांगौमोन जों फिसा फिसौखौहाय थुखैनांगौमोन दानियासो मालाय ह' गरहै गरहै गरहै गरहै दमखल आरो मेचिन जाजोब्बाय जोंनि दिनाव बिराद खस्थ' रायजो जाबोदों आरो जों आयौ एसेल' खस्थ' रायजो जाबोआखै जोङो जोंनि गोदोनि दिनाव थेवबो जोङो फिसा फिसौ आरामसे खांबोदों आरो ड'क्टरबो नाङा अजाबो नाङा जों ड'क्टरनावबो थांफेराखै जेरावबो थांफेराखै इ ओरैनो खासिनि खुसिनिफोर दोंफा दोंनै होयो गावालिनि अजाजों बिजोंनो जों खालास जानोसै आरामसे दुगैदो दै लोबदो जादो लोंदो आरो जोंनिया बेफोरबायदि गथ' बायदिसिना जाब्लाबो सङै खावैसो जानाङोमोन संग्रा गैया खावग्रा गैया दानि बायदि एसे सुबिदा मोनजायाखै जों नै गथ'आ जाबाय गाबोन गथ' जानोसैब्ला समनिया जानोसै नै ओंखामा संना जादो ओरैबायदिमोन जोंनि दिना संग्रा गोनांसो संसै संग्रा गैयाथ' निजेनो संनांसिगोन निजेनो जाहोनांसिगोन जि जोम सुदो बायदिसिना गथ' गथाय थुखैदो साफ सिखन खालायदो एसेल' नङामोन गोदोनि रायजो जानाया जोंनिया जोब्बाय नामा आबै